ہیلو کیا میں فلپکارٹ کسٹمر سروس سے بات کر رہا ہوں جی جی وہ میں نے ایک چارجر خریدا تھا تو چارجر مجھے بہت ہی پسند آیا ہے بہت اچھا لگا اسی لیے میں ایک پازیٹو ریویو دینا چاہتا ہوں آپ کو جی دراصل میں نے وہ چارجر یوز کرا اور چارجر بہت ہی بہتر ہے اور ویٹ بھی اس کا کافی لوز ہے اور اور وہ وائر بھی اس کی